हा मां लाइव मॉडल ड्रॉइंग ठाही आहे उन जो मूंखे ॾाढो अनुभव आहे उन जो मां तव्हां खे छा हल ॿुधायां उन जो जेको अनुभव मां तव्हां जे साम्हूं ॿुधायां थी जॾहिं हू चित्र ठाहिणु चालू कंदी आहियां तॾहिं जंहिं मॉडल जो चित्र ठाहींदी आहियां उन खे हिकु जॻहि ते वेहणो पवंदो आहे सुठा सुंदर कपिड़ा पाए ऐं सुठो शृंगार करे वार ठाहे वेहणो पवंदो आहे उहो ॾिसी ॾाढी उहो ॾिसी ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं उन में उन मॉडल खे जेके रंग बिरंगी कपिड़ा पातल हूंदा आहिनि उन जहिड़ो ई रंग मूंखे भरिणा पवंदा आहिनि जॾहिं चित्र ठही वेंदो आहे त ॾाढो वणंदो आहे पर कॾहिं कॾहिं इन चित्र ठाहिण में थोरियूं घणियूं तकलीफ़ू बि ईंदियूं आहिनि जीअं त उन मॉडल जी शकल मुंहुं ठाहिण में परेशानी थींदी आहे ईअं लॻंदो आहे त मां लाइव मॉडल जो मुंहुं मुंहं सां चित्र मेल कान थो खाए पर जॾहिं पूरो चित्र ठही वेंदो आहे त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मूंखे विश्वास ई कमु थींदो आहे त मां उहो चित्र ठाहियो आहे